एल पी जी गैस एल पी जी गैस से हम खाना बनाते हैं और उसमें यह सावधानी रखना पड़ता है कि उसका रेगुलेटर खुला हुआ नहीं हो या फिर कहीं से गैस का लीकेज नहीं हो एल पी जी गैस जितना सुविधा है उतना हानिकारक भी होता है एल पी जी गैस से खाना हम बनाते हैं वह तो सही होता है लेकिन एल पी जी गैस में यह रहना होता है कि हर चीज़ हर हमेशा रेगुलेटर हो या फिर बर्नल हो या फिर उसका रेगुलेटर का पाईंप हो यह सब पर हर हमेशा बराबर उसपर ध्यान एल पी जी गैस पर रखना पड़ता है एल पी जी गैस जितना सावधा हो लाभदायक होता है उतना नुकसान भी पहुँचाता है जैसे कि एल पी जी गैस का अगर पाइप नहीं सही हो तो हम गे तो खाना बना रहे हैं उस समय ध्यान नहीं दिए तो उससे गैस लिकीज लीकेज करता है तो बहुत जा नुक खतरा का घर वह पहुँचा सकता है जैसे कि रेगुलेटर सही नहीं है रेगुलेटर नहीं सही है तो उसमें भी गैस लीकेज करेगा तो वह भी नुकसानदायक ही होता है सिलेंडर ब्रास्ट होना या फिर चूल्हा खराब होना यह सब भी एल पी जी गैस सिलेंडर का उपयोग करते समय रेगुलेटर पाईंप क्या कहते हैं सम्म रेगुलेटर पाईंप चूल्हा का सब चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है जो लेडीज खाना बनाती हैं वह या फिर जेन्स भी बनाते हैं वह सबको ही खा मतलब ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि मेरा रेगुलेटर या पाईंप कोई चीज़ खराब न हो जिससे कि हमें नुकसान न हो यहाँ तक की अगर हमको नुकसान होगा एल पी जी गैस से तो बगल का अगल बगल या फिर गाँव पर भी क्षति पहुँच सकता है यह नहीं है जो एल पी जी गैस एक ठो हम ही को नुकसान दायक पहुँचाएगा सबको नुकसान दायक पहुँचा सकता है एक गलती के कारण सुन् सबको भुगतना पड़ सकता है